हा मुंबई में चेंबूर ज़िले में जेको चेंबूर शहर में जे आसपासि आर सीऐफ कॉलोनी आहे जेका सॼी रिफाइनरी आहे मतिलबु हुते चारों तरफ़ु तव्हांखे फ़ैक्टरियूं मिलंदियूं ऐं एतिरो त दूंहों आहे हुनमें चौ हटि चोवीह कलाक हिकु आग जो ॻोलो ॿरंदो आहे जितां तमामु गैसियूं बदबूदारु गैसियूं लीक थींदियूं आहिनि ऐं कॾहिं त एतिरी तकलीफ़ु थींदी आहे बरिसातुनि जे मौसम में त बिल्कुलु जंहिंमहिल सिजु बि न निकिरंदो आहे त हुननि गैसुनि जी एतिरी त गंदी बदबू ईंदी आहे जो साहु खणणु बि मुश्किलु थी वेंदो आहे हिकु दफ़ो त एतिरो हो ब्लास्ट थियो हुयो जो हितां खां चेंबूर खां वठी कुर्ला ताईं घटकोपर ताईं सभिनी जो एतिरो मतिलबु धमाको थियो हीअं लॻो हुयो की बिल्कुलु अर्थक्वेक अची वियो आहे मतिलबु धरती धुॾी आहे त तमामु माण्हुनि खे तकलीफ़ु थींदी आहे हितांजे माण्हुनि खे हमेशा खंघु सर्दी ज़ुकाम हमेशा रहंदो ई आहे गलो ख़राबु हूंदो आहे कॾहिं बि डॉक्टर ते वेंदा आहियूं त पहिरियां एरिया पुछंदा आहिनि अगरि हिन एरिया में जेके माण्हू रहनि था हुननि डॉक्टर उन हिसाब सां दवा ॾींदा आहिनि ऐं इहो जामु ॼणा चवंदा आहिनि अगरि हुन फैक्टरी में कुझु थियो त सॼी चेंबूर ख़तमु थी वेंदी इहो ॾाढो सोचण जी ॻाल्हि आहे पर माण्हू रहिया पिया आहिनि ऐं इहो पर्यावरण जे लाइ इन इन करे पर्यावरण जो बि हिते तमामु सुठो ध्यानु बि रखियो वियो आहे चारों तरफ़ु हरियाली बि आहे वण बि लॻाया विया आहिनि ऐं फ़िल्हाल त माण्हू रहिया पिया आहिनि